हमरा अरके जे छै हिन्दुस्तान दैनिक भारत भारत ईसभ पेपर आबैए मगर नीक नीक समाचार एको बार कहियो नहि बजबै देखबै छै पेपर सभमे पेपरसभ बढ़िआँ समाचार अयते नहि छै कभियो पढ़ै छियै डेली पेपरवला आबै छै ओहन सभ समाचार अयते नहि छै पेपरमे हिन्दुस्तान भारत सैनिकसभ पेपरसभ आबै छै नीक नीक समाचार कहियो ने देखाबै छै स्थान कोन खोज आज दिन कहियो ने खबरमे देखाबै छै अगर पेपर सभमे हिन्दुस्तानमे पेपर सभमे बढ़िआँ बढ़िआँ खबर एतय देखैत पढ़बै तभे ने किछु जानकारी मिलतै आगू शिक्षक मिलतै केना की छै नहि छै कतय छपलै पेपरमे केना आबै छै नहि आबै छै कहियो सुनिते नहि छै बढ़िआँ बढ़िआँ समाचार अयबे नहि करै छै पेपरमे कभी उर्दू तऽ कभी किछु कभी हिन्दी किछु अयते छै बढ़िआँ बढ़िआँ न्यूज पेपरमे देबे नहि करै छै समाचार केना सुनियै कहियो नहि बढ़िआँ बढ़िआँ समाचार पेपर सभमे आबै छै हमरा अरके तऽ कभी किछु तऽ कभी कुछ बढ़िआँ पेपरमे समाचार अयते नहि छै कभियो नहि हिन्दुस्तानमे कभी नहि कभी यहाँके कभी वहाँके कभी पेपरमे समाचार बढ़िआँ अयते नहि छै अखबार पेपर किछु समाचार अयतै नहि छै बढ़िआँ बढ़िआँ समाचार पेपरमे कभियो अयले नहि छै हमरा अरके तऽ कोनो ज्ञान नहि बढ़िआँ बढ़िआँ समाचार पेपरमे कभियो नहि एलैए हमरा सभके हिन्दुस्तान पेपरमे कभियो समाचार बढ़िआँ बढ़िआँ नहि आयल छै हमरा अरके तऽ की सीखियै की बाजियै केना सुनियै देखिते नहि छियै कभियो हमरा अरकेँ